कूली छियै हँ हँ हम हमरा समिति पार्क जाइके हय कते कते पैसा लेबै पाँच सए अहाँ बहुते जादा बोलै छियै सामान थोड़ा सा थोड़ा सा हय सामान तऽ हँ बहुत अयसँ की हम चलो ने चारि सए हम देबो चारि सए हाँ किया न एगो हमही कस्टमर थोड़े ने छियै गऽ कितना कते समय लगते जाइमे उँ कते दूर हय बहुते दूर हय की

ओ ओ आर तऽ कखनी चलबै तऽ अच्छा आबै छी तऽ र वही खड़ा रहियो कारण अभी स्टेशनसँ उतरैवला छियै आठ बजेके गाड़ी धेने छियै कन सोचै छोड़ते अभी है आधा एक घंटा टाइम हय एखन हँ ताले ताले तू दोसर अथी कर सकले हँ ताले दोसर के अथी भार उठा सकले हँ अभी आधा घण्टा टाइम लगतै आबेमे हँ भाड़ा लैके आओर सब ठीक हय कोशिश करबै कोशिश करबै की जल्दी अहिए हँ उतरबै आधा घण्टामे ठीक हय ठीक हय रखै छी